जेह्ड़ी अजकल्ल दी जनरेशन ऐ एह् अपना कलचर भुल्ला दी मतलब जियां कि डोगरी एह् डोगरी बोलदे शर्म करदे सानूं डोगरी बोलने च कोई शर्म निं करनी चाहिदी डोगरी साढ़ी अपनी भाशा ऐ जेह्ड़े पंजाबी लोग होंदे ओह् केह् करदे जेल्लै इत्थुआं साढ़े इद्धर औंदे जम्मू ऐंड कश्मीर च औंदे जे के ऐंड जम्मू ऐंड कश्मीर च औंदे ते अपनी भाशा निं भुल्लदे ओह् पंजाबी गै बोलदे और अस केह् लोग करने होन्ने जे कुतै मासा हारा बी कुतै पठानकोट आह्ली साईड जाओ ते अस करदे भाशा चेंज करी ओड़ने होन्ने हिन्दी बोलन लग्गी पौने होन्ने कैं भला सानूं डोगरी बोलने च शर्म औंदी इ'यां निं करना चाहिदा सानूं अपनी भाशा बोलनी चाहिदी और जिन्नी हून जियां कि साढ़े घर ञ्यानें होंदे जेह्ड़े निक्के निक्के अस केह् करने होन्ने साढ़े चाचियां बोलदियां कि इंदे कन्नै हिन्दी बोलो कि इ'नें गी हिन्दी औनी चाहिदी डोगरी निं बोलनी चाहिदी कि डोगरी बोलने च शर्म औंदी इ'यां निं करना चाहिदा सानूं उं'दे कन्नै हिन्दी बोलनी पर घट्ट जैदा होऐ डोगरी बोलनी चाहिदी क्योंकि डोगरी साढ़ी अपनी भाशा ऐ अगर अस अगर अस लोग गै जम्मू आह्ले लोग गै नेईं एह् डोगरी बोलना छड्डी ओड़गे ते फिर डोगरी कुन्न बोलनी डोगरी ते फिर लोकें गी पता बी हैन्नी होनी जेह्ड़ी साढ़े घर अज्ज जेह्ड़ी अज्ज जेह्ड़ी अग्गें जनरेशन आनी उ'नें गी किश पता बी निं हो भाई डोगरी होंदी केह् ऐ डोगरी जिन्नी होग उ'न्नी बोलनी चाहिदी घरां च बी डोगरी बोलनी चाहिदी टीचर होन ते उं'दे कन्नै बी डोगरी बोलनी चाहिदी डोगरी बोलने गी कोई शरम निं करनी चाहिदी हिन्दी बी बोलो पर डोगरी जैदा बोलो क्योंकि अजकल्ल दे लोग ऐं उ'नें गी केईं लोकें गी पता बी निं होंदा कि डोगरी होंदी केह् ऐ साढ़े जम्मू च लाई लैओ हां कुसै गी लोकें गी पता गै निं भाई डोगरी होंदी केह् ऐ नेईं इ'यां नेईं करना चाहिदा डोगरी बोलनी चाहिदी जिन्नी डोगरी बोलगे उ'न्ना स्हेई रौंह्दा अस केह् करने होन्ने अजकल्ल दे लोग उ'ऐ जियां कि डोगरी गाना हैन्नी सुनदे कैं उ'नें हिन्दी गाने चाहिदे इंग्लिश गाने चाहिदे बस डोगरी गाना कोई सुनदा निं ना कोई डोगरी डांस करदा जियां डोगरी डां डांस केह् ऐ गिद्दा ओह् बी जियां कि कोई छब्बी जनवरी होंदी लोग केह् करदे देश भगती करदे जां ते हिन्दी गानें बिच्च इ'यां कोई नच्चदे भांगड़ा करदे पंजाबियें दा जियां भांगड़ा होऐ ओह् पंजाबी डोगरी गाना अजकल्ल कोई गिद्दा करदा कोई बी निं करदा कैं गिद्दा केह् होंदा गिद्दा शरम आंदी लोग केह् शर्म करनी जार एह् डोगरी साढ़ी अपनी भाशा होग अगर अस गै लोग इ'नें गी इस भाशा बोलने च शर्म करगे ते दिक्ख जम्मू दे लोग गै शर्म लग्गी पे एह्दे च करन ते बाह्रे दे लोकें केह् करना बोल्लियै जेह्ड़े पंजाबियै ओह् पंजाबी बोला दे ते अह् कैं निं सानूं डोगरी बोलदे केह्दी शर्म ऐ उं'दी हून सोच ऐ नेईं औंदी डोगरी समझ ते नेईं पर अस अस अपनी भाशा चेंज निं करनी चाहिदी डोगरी बोलनी चाहिदी डोगरी बोलने कन्नै साढ़ी भाशा जेह्ड़ी अपने घरा च जेह्ड़े साढ़े दादी बाबा होंदे ओह् डोगरी बोलदे बोलदे निं बोलदे पर अजकल्ल केह् जेह्ड़े अजकल्ल दी जनरेशन चली पेदी उं'दे कन्नै हिन्दी बोलन लगी पेदे कैं बेशक्क उ'नें हिन्दी बोलनी नेईं औंदी फिर बी ओह् हिन्दी बोलदे कैं बोलनी हिन्दी की जे बच्चा बिगड़ी जंदा डोगरी भाशा कन्नै कोई बच्चा बिगड़दा नेईं बिगड़दा एह् अपनी भाशा ऐ अगर अह् गै इस्सी भुल्ली जाग्गे ते कु'न बोलनी ऐ एह् अगर हून लाई लैओ उ'नें अजकल्ल ग्राईं लोकें च सोसाईटी लोकें च हिन्दी बोलदे अजकल्ल हिन्दी लोग हिन्दी फैशन समझदे अपना हिन्दी फैशन समझदे हैन्नी ते जार जियां हिन्दी फैशन समझने इ'यां डोगरी बी फैशन समझो हां अगर अस डोगरी बोलगे सारें कन्नै जिनें गी समझ औंदी हून में हून में सानूं डोगरी बोलनी चाहिदी डोगरी साढ़े ताईं इक केह् ऐ पूरी डोगरी बोलनी चाहिदी डोगरी नेईं छड्डनी चाहिदी अगर अस गै लोग डोगरी बोलना छड्डी गे फिर ते किन्ने बोलने ऐ डोगरी अगर लाई लैओ हून केईं लोकैं हैन्नी पता भाई डोगरी होंदी केह् ऐ डोगरी सबजैक्ट होंदा उस्सी रक्खना चाहिदा पढ़ना चाहिदा समझना चाहिदा कि डोगरी होंदी केह् ऐ डोगरी बोलने गी कोई शरम नेईं शरम निं करनी कोई ओह् निं करनी अपने अगर कलचर दी गै शरम लग्गी पे करन ते फिर लोकें केह् करना नेईं डोगरी बोलनी चाहिदी समझनी बी औनी औनी चाहिदी और जिन्ना होई सकै डोगरी कन्नै जुड़ो अस जिन्ना होग उस डोगरी कन्नै जुड़गे ते सानूं उन्नी तौले डोगरी समझ आनी डोगरी बोलने गी कोई शरम निं करनी चाहिदी डोगरी साढ़ी अपनी भाशा ऐ ते साढ़ी अपनी भाशा गी अगर अस भुल्ली जाग्गे ते कि जियां कि हून लाई लैओ प्रधानमंत्री बगैरा एह् सारे जने की इंग्लिश बोलदे इंग्लिश नेईं बोलनी चाहिदी सानूं अपनी भाशा बोलनी चाहिदी डोगरी हून लाई लैओ हां इंग बाह्रली कंट्रियें गेदे उं'दी खुद दी भाशा केह् होंदी इंग्लिश ओह् इंग्लिश गै बोलदे निं हिन्दी डोगरी जिल्लै कुतै जंदे मतलब अपना लैक्चर देन जंदे कुतै बी ओह् इंग्लिश जेह्ड़ी ऐ डोगरी हिन्दी बोलदे हैन्नी बोलदे उ'नें साढ़े जेह्ड़े प्रधानमंत्री प्राईम मनिस्टर बगैरा जेह्ड़े गवर्नर बगैरा एह् केह् करदे इंग्लिश साढ़ी डोगरी बोलनी चाहिदी साढ़ी मात डोगरी होग साढ़ी भाशा ते एह् केह् करदे जां ते हिन्दी बोलदे जां ते इंग्लिश बोलदे नेईं सानूं इंग्लिश नेईं बोलनी चाहिदी साढ़ी खुद दी भाशा कुतै जाने अस सानूं डोगरी बोलनी चाहिदी में में आखनी सानूं डोगरी बोलने च कोई शरम निं ऐ जेह्के पैह्लें बजुर्ग हो ओह् केह् बोलदे हे डोगरी गै बोलदे हे एह् हिन्दी कु'न बनाई असें लोकें बनाई होग अंग्रेज बेशक्क चली गे अपनी भाशा इत्थै छड्डी गे पर साढ़े जेह्ड़े लोक ऐं जिल्लै सानूं अंग्रेजें कन्नै इन्नी चिड़ ते उंदी भाशा कन्नै बी चिड़ होनी चाहिदी ना इंग्लिश कैं बोलनी असें लोग दस्सदे लोग इंग्लिश बोलदे कि हां में पढ़े इन्ना पढ़े दा इंटैलिजैंट ऐं अगर में डोगरी बोलगी ते इ'नें आखना अनपढ़ ऐ भाशा कन्नै कोई अनपढ़ जां पढ़े लिखे दा निं बनदा ओह् लोकें दी सोच ऐ अगर अस लोक सानूं कोई इ'न्नी हारी गल्ल आक्खै कि अस डोगरी बोला ने दिक्ख हां बै ओह् कुड़ी डोगरी बोला दी ओह् मुड़ा डोगरी बोला दा दिक्ख हां इस्सी गल्ल करने दी अकल नेईं लोकें दा कम्म ऐ बोलना और साढ़ा कम्म ऐ उस्सी नेईं सुनना सानूं अपनी डोगरी बोलनें च कोई शरम निं करनी चाहिदी डोगरी साढ़ी खुद दी भाशा ऐ इस्सी जिन्ना बोलगे उन्ना साढ़े ताईं स्हेई रौह्ना डोगरी बोलने गी कोई शरम नेईं करनी चाहिदी हून जियां कि अस अपने रिश्तेदारें दे घर जन्ने होन्ने साढ़ी मम्मियां केह् बोलदियां हिन्दी बोलनी जे तूं डोगरी बी बोली मासा हारी तुसें गी मेरे कोला चंड पेई जानी एह् गल्ल गलत ऐ साढ़ी मम्मी दी समझा जेह्ड़े बड्डे लोग होन उ'नें गी समझाना चाहिदा कि डोगरी साढ़ी अपनी भाशा ऐ बच्चे गी हिन्दी बी औनी चाहिदी डोगरी सारें कोला जैदा औनी चाहिदी इंग्लिश सब्भ कुछ औने चाहिदा बच्चें गी केईं बच्चें गी पता हैन्नी डोगरी होंदी केह् ऐ एह् गल्ल गल्त ऐ डोगरी पढ़ो समझो उस्सी हून अजकल्ल कोई बच्चा डोगरी सबजैक्ट रक्खदा ओह्दा मौजू लग्गी पौंदे डोआन तू केह् रक्खे दा एह् कैं रक्खी डोगरी साढ़ी अपनी भाशा एह्दे च केह् शरम करनी कोई शरम निं करनी कोई ओह् निं करनी डोगरी जिन्नी होग उ'न्नी बोलनी करना डोगरी बोलदे कोई शरम निं करनी चाहिदी कैं केईं लोक केह् करदे रिश्तेदारें दे घर जंदे बोलदे मामू जी नमस्ते आप क्या कर रहे हो क्या इ'यां नि बोली सकने मामू जी नमस्ते केह् करा ने तुस ओह् इ'यां डोगरी च बी रिस्पैक्ट होंदी ऐ जार एह् केह् लोकें मन्नी गै लेदा भला हिन्दी गै बोलनी हिन्दी कन्नै इंसान पढ़ेआ लिखेआ लब्भदा डोगरी कन्नै अनपढ़ लब्भदा अजकल्ल दे लोकें दी सोच समझ एह् ऐ सिद्धी गेदी गल्ल ऐ एह् सोच नेईं रक्खनी चाहिदी हिन्दी जियां अस कुड़ी मुड़े गी इक बराबर समझने होन्ने इ'यां सानूं डोगरी हिन्दी इंग्लिश गी बी इक बराबर समझना चाहिदा कुड़ी अजकल्ल ते कुड़ी मुड़ा बी लोग इक बराबर गै समझदे पर भाशा गी बी समझी लैओ हिन्दी डोगरी इंग्लिश उर्दू एह् सारे केईं लोग केह् करदे दिक्ख हां हून तुस गै लाई लैओ मुस्लमानी लोग बोलदे हिन्दी हैन्नी बोलदे अपनी भाशा गै बोलदे ओह् साढ़ै कन्नै आइयै तां बी अपनी भाशा गै चेंज हैन्नी करदे लैंग्वेज नां अस लोग गै बेवकूफ ऐं जेह्ड़े अपनी भाशा चेंज करी ओड़ने होन्ने डोगरी डोगरी बोलदे शरम औंदी दस्स केह् शरम ऐ कोई शरम निं ऐ डोगरी साढ़ी खुद दी भाशा ऐ अगर इस्सी बोलने गी अह् शरम करगे ते केह् करना डोगरी बो जिन्नी होग उन्नी डोगरी बोलनी चाहिदी डोगरी बोलदे कोई शरम निं डोगरी साढ़े ताईं इक साढ़ी मातृ भाशा गै लाई लैओ डोगरी च डांस गिद्दा होंदा डोगरी च ड्रैसअप होंदा जेह्ड़ा केह् ऐ साढ़ी पजामां ते कुर्ता और जेह्ड़े बंदे दा उं'दा केह् धोती ते पजामा ते पग्ग है निं एह् साढ़ी शान अजकल्ल लोग एह् बी निं पांदे पर जिल्लै साढ़ा हिन्दुएं दा कोई फैस कोई फंक्शन होऐ कोई कल्चर जियां कि लाई लैओ डोगरी जियां कोई साढ़ा कोई फंक्शन ऐ सानूं अपनी डोगरी दी ड्रैस पानी चाहिदी नां कि कोई बी इ'यां रंग बरंगा बनना चाहिदा अगर असें अपनी डोगरी गी मह कोई इ'यां म्हत्तवपूर्ण गै निं देग्गे ते कु'न समझना इस्सी सानूं अपने कलचर गी ओह्दे डोगरी ऐ जेह्ड़ा गाने बी सुनने चाहिदे ओह्दे बाद च बोलना बी चाहिदा पूरी ड्रैसअप बगैरा ओह् पाने बी चाहिदियां अस लोग गै बंद करी ओड़गे ते बाह्रा लोकें आइयै होर साढ़े पर बंद करी ओड़नी अजकल्ल साढ़े इद्धरां लोग बाह्र जा और बाह्रा लोग इद्धर आ दे एह् की निं पैसें मूजब बेशक्क जा दे पर सानूं अपनी भाशा नेईं भुल्लनी चाहिदी इंग्लिश बोल्लियै बी इंसान में में में निं आखदी भला सारियां भाशां जियां अस इंग्लिश हिन्दी गी समझने होन्ने ना इ'यां सानूं अपने बिच्च सारें कोला पैह्लें डोगरी दूए नम्बर हिन्दी त्रिये नम्बर इंग्लिश सानूं सारियां भाशां औनियां चाहिदियां लोग अपनी भाशा निं छड्डदे सानूं अपनी भाशा नेईं छड्ड निं भाशा नेईं छड्डनी चाहिदी जिन्ना होऐ उ'न्ना डोगरी च बोलो कोई शरम निं करनी चाहिदी जेह्ड़े ञ्यानें ऐं उं'दे कन्नै बी बोलो डोगरी अजकल्ल ते पेरैंटस आखदे बच्चे कन्नै डोगरी नेईं बोलनी हिन्दी बोलनी क्या हिन्दी बोलनी डोगरी बी ते अपनी भाशा ऐ बच्चे गी हिन्दी बी औनी चाहिदी डोगरी बी औनी चाहिदी सब्भ कुछ औना चाहिदा एह् नेईं कि डोगरी बोलनी छोड़ो नां डोगरी बी बोलनी हिन्दी बी बोलनी सब्भ कुछ बोलना पर जेह्ड़ी सारे कोला जैदा चीज ऐ साढ़ी डोगरी सानूं डोगरी बोलनी चाहिदी जिन्ना होई सकै उ'न्नी डोगरी बोलनी चाहिदी डोगरी बोलने कन्नै केह् होंदा हून जिन्ने बी लोक हैं हून जियां बी अस कुसै बी रिश्तेदार कन्नै जाग्गे सानूं डोगरी बोलनी साढ़ी जिन्नी मर्जी बेसती होई जा करन देओ लोकें दा कम्म ऐ बेसती करना और साढ़ा अपना कम्म ऐ अपनी भाशा गी सारे चारों बक्खी फैलाना जियां अस हिन्दी फैलाने होन्ने इ'यां सानूं डोगरी बी फैलाना चाहिदी और सानूं अपनी भाशा नेईं छड्डनी चाहिदी डोगरी बोलनी गै चाहिदी डोगरी बोलने कन्नै डोगरी संगीत डोगरी डांस एह् सब्भ कुछ करना चाहिदा इस डांस करी कोई शरम निं करनी चाहिदी जियां साढ़ां डांस ऐ डोगरी गिद्दा गिद्दा करने गी कोई शरम निं और डोगरी गाने सुनने गी लोग शरम करदे दिक्ख हां केह् ऐ केह् बोला दा केह् नेईं जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा ऐ एह्दे च केह् दस्सदे लोग साढ़ी भावनां सब्भ कुछ जुड़े दा इस डोगरी भाशा कन्नै अगर इस्सी बोलना छड्डी ओड़गै अस ते अस लोग केह् करगे सानूं डोगरी भाशा नेईं छड्डनी चाहिंदी जिन्ना होऐ उस्सी उन्ना बोलना चाहिदा